ہمارے پاس بجلی جو ہے سو گرما میں بہت ٹیم کٹوتی ہوتی ہے بجلی کی صبح میں دو گھنٹے کٹوتی ہوتی ہے پھر رات میں چار گھنٹے کٹوتی ہوتی ہے اس سے جو سو بہت گرمی بھی ہوتی ہے گرما کے موسم میں تو بہت پریشانی ہوتی ہے بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے اور بہت گرمی ہوتی ہے لوگ سب پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کے موسم میں اور بارش کے موسم میں بھی جو ہے سو بجلی کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے بارش تھوڑا ہوتے کہ جو ہے سو بجلی چلی جاتی ہے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ تو بہت بارش کے ٹائم پہ بہت بجلی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں کٹوتی ہوتی رہتی ہیں اس کی کہیں پے شاٹ سرکٹ ہوگیا کہیں پے تار گر گیا کہیں پہ کھمبا گر گیا بہت سارے تکلیف ہوتی ہے بجلی سے دونوں موسم میں بہت تکلیف ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں بہت اچھا رہتا ہے بجلی کی کٹوتی بھی نہیں ہوتی ہے بجلی رہتی ہے گرما کے موسم میں اور بارش کے موسم میں بہت ٹائم بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ